मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य शैक्षणिक संस्थान और अफसर हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रशिक्षण अवेलेबल है जो की बहुत ही अच्छे सुविधायें प्रदान करती है जैसे स्कूल के लिए कहा जाए तो हमारे इस मुजफ्फरपुर डिस्टिक में बहुत ही अच्छे अच्छे स्कूल है कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज है और कई सारे प्राइवेट कॉलेज भी है सारे ही स्कूलों में बहुत ही अच्छे से अध्यापन की सुविधा दी जाती है अच्छे अच्छे टीचर्स लोग बहुत ही मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे सूझ बुझ से समझदारी के साथ पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाया हुआ बच्चे लोग भी बहुत ही अच्छा अच्छा नाम कमाते अच्छे अच्छे लेवल पे जाते हैं और उनके पढ़ाये हुए भी बच्चे लोग को बहुत अच्छे से समझ आता है और इस तरह से वो अपने आगे जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा करते हैं कॉलेज के लिए कहा जाए तो मुजफ्फरपुर डिस्टिक में बहुत ही अच्छे कॉलेज है बहुत ही अच्छी सुविधायें प्रदान करते हैं बच्चों के लिए बहुत ही बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह भी रखते हैं जिसके तहत उनको आगे प्रशिक्षण के लिए कई सारे स्कॉलरशिप जैसे पुरस्कार भी मिलते हैं ताकि उनको आगे अपने जीवन में पढ़ने में सुविधायें प्रदान हो उनके पेरेंट् पर कोई भी ज़्यादा प्रेशर ना हो जिसके वजह से वो अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई भी ब्रेक लगाए विश्वविद्यालय भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत ही अच्छा स्टडी प्रदान करते हैं